आं पद्मा आं पद्मा कितें करता गो फाल्यां तयारी हय हां आनी कितें चितला फाल्यां कितें करपाचे कितें हाडपाचे खावपाक बी तशें कशें जातलें आयकतलो सर आयकतली शी खरें गो बेजार येता सद्दां युनिफॉर्म हय मो तरी नशीब आमकां मोबाईल हाडपाक अलावड केला तो पाड पडो खावपाक कितें हाडया दोगांय वागडाच हाडया न्ही कितें शेअर करून घेवया किदे तरी हय जाता मैगी आनीक मैगीच पुरो इतलेच पुरो आनी कांय नाका मागीर न्हावतगीर भूक लागता न्ही गो पोटाक एह चीप्सा जालेत गो पूण अशे जेवपाक किदें किदें पुलाव हय तूं पूलाव हाड हाव चिकन बीन किदेंय हाडटा करून बरें बरें थंय बी एस एन अल मेळटा खंय मगो ती आयज भुरगीं उलयताली क्लासीन आनी आसू आमकां किरयाक जाय नेटवर्क नेटवर्का गरजना आमकां कितल्याक बस येतली साडेआठांक साडेआठाक किदें तरी स्कुला कडेन नऊ म्हटल्या सगली जमया अशें किदें म्हणला लागीत न्हू गो बामनबूडो आं बरें जाता बरोबर या तशीच हय साडे आठाक पावपाक जाय म्हल्यार आठ सवा आठ म्हटल्या येता रोकडी पावताली न्ही गो आमी चड पयस ना न्ही हय न्हावया मगो एक दीस मजा मेळटा करपाक सद्दां खंय आमकां कोण वरता हय किदें वरयां घालपाक पूण आयकपाना टीचर आमकां दोग जाणांक लागून आयकतली आमी सागल्यार हय पूण थय चेंज बी करपाक बेजार खरें म्हल्यार टिचर्सांनी दिवपाक जाय आसले तशे त्या ते टिचर्सांक कळपा जाय न्ही पिशान भशीन किदें हय तेत तेच न्ही आतां अकस्मात ते बी यूनीफॉर्म घालून किदेय भुरग्यांचे म्हण कोण चितनां ती बरी सगली सारकी कपडे घालून येतली न्हावपाक तेंच बेजार सों शी खरें पर्मिशन दिवपाक जाय आसले गो तिमी सिवील किदेंय घलपाक तेंच ना गो बस आनी खंय लागीत न्ही तें लागलें लिंम्बू बी किदेंय हाडटा बरें जाता हय मेळ्या फाल्यां